जी हाँ बिजनेस बज़ार और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होते हुए हम देख रहे हैं आजकल के नए डिजिटल ज़माने में हर व्यक्ति अपना व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहता है लेकिन सबसे बड़ा उनके सामने यह दु ख होता है कि किस तरह क्योंकि हर व्यक्ति को यह पता नहीं होता डिजिटायलायजेशन कैसे उपयोग करें समस्या ये आती कि पहले जो परिस्थितियों में लोग बिजनेस करते थे और अपना व्यापार चलाते थे वह सभी ऑफ़लाइन था आजकल क्या है नवयुवक और युवा भारत में सभी यह नए नए ग्राहक जुड़ रहें जिसके कारण बहुत सारे ग्राहक होते हैं जो बाज़ार में ना जाना ही पसंद करते हैं और अपने घर पर ही वस्तुएँ मंगा लेते हैं डायरेक्ट उनको किसी के सामने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती सिर्फ़ एक फ़ोन घुमाया या एक क्लिक पर ही अपने सामान वगैरह बुला लेते हैं और इसमें जो युवा वगैरह वगेरी अपना करियर भी बनाते हैं तो उनको इस्किल सीखनी होती है बहुत सारे युवा डिजिटल इस्किल सीख रहे हैं लेकिन बहुत सारे युवा सिर्फ़ फ़िज़िकल एक्टिविटी पर ही ध्यान देते हैं और बहुत सारे मेंटल पे ध्यान देते हैं क्योंकि मेंटली चीज़ आगे भी उनका काम करती है आसान तरीक़े से और अपने बिजनेस वगैरह में बी बहुत मदद करते फ़िज़िकल में ये है कि हमेशा भाग दौड़ लगे रहते उसमें और हर व्यवसाय में भाग दौड़ करना बड़ा पेचीदा काम होता है वह सिर्फ़ व्यक्ति मेंटल के साथ साथ फ़िज़िकल अगर इंडिपेंडेंट बन जाता है तो उसका व्यवसाय भी उसी तरह चल जाता है लेकिन बदलते हालात और बदलते हुए युग के साथ साथ हर व्यवसाय को बदलना पड़ता है